जियां हून अपने एह् ट्रैवल आह्ला जियां होई गेआ अपना कम्म ट्रैवल च जियां कम्म होई गेआ ट्रैवल दा अपने एह्दे च ट्रैवल आह्ले कोल कोल जाना पौंदा जियां कोई बी जात्तरू आंदा बाह्र दा ते ट्रैवल कोल जाना पौंदा ट्रैवल कोल गड्डी करनी पौंदी जियां हून पत्नीटॉप जाना होवै जां कोई बी जगह घूमन जाना होवे एह् जेह्ड़े मतलब ट्रैवल आह्ले कोलां जेह्ड़ा ट्रैवल आह्लें गी बोलना बनदा ऐ जां फिर उनेंगी बोलियै ते फ्ही जेह्ड़ी गड्डी मतलब करनी पौंदी ऐ ते एह्दे फिर अपने में जियां इक बारी बाहर घूमन गेआ अपने दोस्त कन्नै ते लेह् चली गे अस मोटरसैकल लेइयै अपना ते लेह् चली गे जियां अस घूमने गी गे ते कोई दस बारां दिन बास्तै ते उत्थे गेइयै फेर असें इयां मतलब होटल बगैरा लैता उद्धर गेइयै रूम बगैरा मतलब अच्छा ते फ्ही असें मतलब गेइयै उद्धर अपने मतलब जियां अस दो चार दिन उद्धर रेह् जियां ब्रेकफास्ट बगैरा करदे रेह उद्धर फेर लाई फेर मतलब असें दिनें जाना उठी घुम्मने गी जाना उठी दिनें घुमदे रौह्ना फिर शामी औना शामी आइयै फिर असें डिनर करना रातीं रोटी राटी खाइयै उद्धर गै ते फिर गेइयै अस उद्धरा मतलब जियां अस फिर अस मतलब उद्धर गे उड़े फेर ओह्दे बाद मतलब असेंगी उनेंगी जेह्ड़ी जिन्ने जिन्ने दिन रेह् उत्थे जेल्लै असें चेकआउट कीता जियां मतलब अस उत्थुआं बापस आए ते में जेह्ड़े उद्धर